राजस्थान में चित्तौड़ जो क़िलो अजमेर जो किलो आमेर जो किलो कुंभलगढ़ जो किलो इए ॾाढा प्रसिद्ध आहिनि उदयपुर ॾाढी ॾिसण जहिड़ी जॻह आहे इते सहेलियुन जी बाड़ी वधीक फेमस आहे पुष्कर में ब्रह्माजी जो मंदरु आहे ऐं अजमेर जे पासे ही खाटूश्याम जी जो मंदरु आहे अजमेर में अजय नगर में साई बाबा जो मंदरु आहे ऐं चित्तौड़ जे पासे सावरियां सेठ जो मंदरु ॾाढो फेमस आहे